جی ہمارے دو مشہور تہوار ہیں جو پوری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ مناتے ہیں ان میں سے ایک عید الفطر کا تہوار ہے جو ماہ رمضان کے بعد مقدس روزوں کے بعد آتا ہے اور دوسرا عید عید الاضحیٰ کا تہوار ہے جس کو ہم بقر عید بھی کہتے ہیں اور جو ابھی ابھی چند دن پہلے گزرا ہے ان مذہبی تہواروں میں مختلف کھانے پینے کی چیز چیزیں ہمارے گھروں میں تیار کی جاتی ہے کچھ میٹھی ہوتی ہے کچھ نمکین ہوتی ہے اور کچھ چٹپٹےدار مسالےدار اور کچھ کڑوی ہوتی ہے عید کے موقعے پر مختلف ثقافتوں اور علاقوں میں مختلف قسم کی پکوان تیار کیے جاتے ہیں عید الفطر میں میٹھے پکوان زیادہ پکائے جاتے ہیں اسی لیے اس کو کبھی کبھی ہم میٹھی عید بھی کہتے ہیں جیسے سیویاں کھیر شیر خورما لچھا مختلف قسم کی مٹھائیاں گھر میں تیار کی جاتی ہے جیسے گلاب جامن کسٹرڈ وغیرہ اور اسی طرح چاٹ دہی پھلکیاں اور دہی برا بھی تیار کیے جاتے ہیں فر کھانے میں الگ الگ قسم کے گوشت کے پکوان جیسے قورمہ مختلف قسم کی بریانی جیسے مٹن ب ریانی چکن بریانی یا پھر ویج بریانی عید کے موقعے پر بہت مقبول ہوتی ہے چکن فرائی وغیرہ اور بقر عید کے موقعے پر زادہ تر گوشت کے پکوان پکائے جاتے ہیں لیکن ایک ایسی ڈش ہے اور ایک ایسا پکوان ہے جو عام طور پر ہر تہوار میں تیار کیا جاتا ہے وہ ہے سیویاں اور بریانی یہ ہمارے یہاں ہر تہوار میں تیار کیے جاتے ہیں